एक लाख पंद्रह हज़ार नौ सौ पाँच लाख दो हज़ार दो सौ पंद्रह हज़ार पाँच सौ और चौदह हज़ार नौ सौ आठ लाख उन्नीस हज़ार नौ सौ